पाण वटि पैसनि जी लेन देन या बैंक में पाण सां का धोखाधड़ी थे ती घटनाऊं थियनि थियूं इहे अॼुकल्ह जे ज़माने में त हिकु साधारण सी ॻाल्हियूं थी वियूं घणईं साइबर ठॻ पैदा थी विया आहिनि जो तव्हांजो खातो ॻोल हैक करे तव्हांजे खातनि मां पैसा कढी सघनि था पर सभिनि खां पहिरीं पाण खे पंहिंजो पाण खे साधन रखिणो हा जंहिं खाते सां पाण खे लेन देन कयूं था हिकिड़ो सिस्टम थींदो आहे ओटीपी नम्बर ईंदा अन ओटीपी नम्बर ॿिए कंहिंखे तव्हां न ॿुधाईंदा अगरि को ग़लति तव्हांखे बैंकिंग जो या फोन अचे थो त हुननि खे पोइ उहो जवाब न ॾियणो आहे ऐं थी सघे त पंहिंजी बैंकिनि में लेन देन जेतिरा ऐतिरा ई पैसा रखिजनि जो केरु पाण खे वधीक नुक़सान न पहुचाए सघे इहा जानकारी हर कंहिंखे कोन हूंदी आहे हर को बैंकिग जी जेकी आहे ऑनलाइन जेकी करे पियो उहो कोन कंदो आहे हींअर एडवांस आहे ज़मानो जेके नई जेनरेशन आहे ओनन खे हिननि जी पूरी जानकारी आहे उहे इन लाइ सुठा उपाय बि कंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे बैंक जी ठॻीअ खे बचण लाइ घणेर्ईं विभाग खुलियलु आहिनि त असांखा का अगरि अहिड़ी ग़लति लेन देन थी आहे त उनखे तव्हां जानकारी ॾींदा त साइबर उनखे क्राइम चवंदा आहिनि साइबर क्राइम में तव्हांखे बचाव थी सघे थो पूरी जानकारी ॾियण सां